हलो हँ सर बोलूँ कहाँ से कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं सर आ हँ हम पूर्णियाँ से बोल रहे हैं पूर्णिया डिस्टिक से पोस्टिंग मेरा गुलाब बाग में है मिडिल स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलाब बाग आप कौन स्कूल में हैं सर आप कौन सी क्लास का टी मतलब वो क्या पढ़ाते हैं सर आप अच्छा

हम मैथ पढ़ाते हैं आप हिन्दी में क्या सब पढ़ाते हैं सर अच्छा

मैथ वही क्लास के टाईम में जो दस बजे से है क्लास उसी टाईम में चलता है और हम जो हैं पाँच से छः आ छः से सात मतलब वो एक एक घंटा का जी जी जी मतलब वो क्लास लेते हैं क्लास पाँ पाँच और छः सात आठ तक ये घंटी बंधा हुआ है उस हिसाब से लेते हैं क्लास बच्चा सब ठीक ठाक है मैथ में अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं यहाँ का व्यवस्था भी अच्छा है बगल में मार्केट भी है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ का मतलब व्यवस्था टीचर भी मतलब जो है टीचर सब भी नए नए आए हुए हैं इसके बाद हैं एच एम सर यानी हेडमास्टर साहब भी अच्छे हैं व्यवस्था में अच्छे क्वालिटी देते हैं बच्चा सबको अच्छा मतलब मोटिभेट करते हैं यहाँ पर आप अपना बताइए नहीं हाँ हाँ होता है आप अपना बताइए सर जी

मेरे स्कूल में है ना थोड़ा शहरी क्षेत्र पड़ जाता है न तो शहरी क्षेत्र का जो है इसमें सारा व्यवस्था सही है कंप्यूटर टीचर भी हैं कंप्यूटर भी लगा हुआ है कम से कम पचीस कंप्यूटर लगा हुआ तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ धीरे धीरे होगा ठीक ठीक है सर ठीक है सर आइए धीरे धीरे ठीक है ठीक है सर ठीक है आइए